हेल्ल' अ हेल्ल' आदा अ आदा ना दं नामा दंमोन ना फिसा फिसा नामा ओरैनो आसि थाइनैसो मोननाय नांगौमोन जागोनना ओरैनो पवासेयाव माबा माब्रैसो गाखोनो हानाय जागोन ना औ ओमफ्राय ओरैनो किल'सेआव बेसेसो थागोन दुइस' ना माने जोङो इसे बुरजायैनो लाबोहांदोंमोन आरोना माने जोंहा जों आमाइसोनि हाबा दं नालाय बेयाव माने जोङो पन्सास किल'सो लाबोगोन ओरैनो नाखौ जोङो ओमफ्राय इसे खमाव दाननानै हरनो हागोन ना हाया हागोन ना माब्ला नांगोन माने जोङो गाबोन समफोर लायगोन माने गाबोन समफोर लायगोन जोङो समफोर औ ओमफ्राय लांफैनो हागोन ना होनबा फख्रिनिफ्राय थिखांखा जों थिखांहैनांगोन ना नोंसोर थिखांखागोन बैखौ औ बिदिसो होनबा जायखिजाया ओरैनो पन्सास किल' लाबोगोन नालाय ओरैनो मिलाय मिसि ओरैनो बेसेसो लानो हागोन नङा जायखिजाया जों किल'सेयाव पन्सास के जि लाबोगोन नालाय ओं औ दुइस' दुइस' औ अब्ला नोंसोरो माबायाव हागोन ना हाया सेजौ बाजिसोआव खम जागोन ना नङा इसे माबा खालाम जायो जायखिजाया जानजियाव आरो ने औ जायखिजाया जासिगोन दे होनबा सम सफैब्लाथाय माबा नोंसोर गाबोन बोखाङो ना सबनिया बोखाङो जोंनो जायखिजाया पन्सास किल' नांगोन नालाय जोङो सबनिया लायगोन आरो औ औ दे होनबा दे दे